हेलो की हाल छै भाइजी यौ बाज भाइजी हम मीडिया बला बाजि रहल छी भाइजी मालुम भेलैया जे अहाँकेँ गावँमे बाढ़ि आबि गेलैया ई नुकसानी नुकसानी किछु

तऽ गाममे नुकसानी गामपर गाममे तऽ नुकसानी भेल यऽ तऽ एहि एहि चीजके सूचना आहाँ सब देने रहितहुँ हमरा सबके कमसँ कम मीडिया बालाके जे आहाँ सब पहुँचू आइजे पहुँचलहुँ हँ से पहिलहुँ पहुँचल रहितहुँ दू दिन तऽ ठीक छै आब आहाँ बताउ आब अहाँकेँ हम की हेल्प करू अहाँकेँ हेल्पमे भेजू अहाँकेँ किछु अच्छा तऽ अच्छा तऽ सु अच्छा तऽ हमरा निजी मीडियाके तरफसँ आहाँकेँ केँ किछु भेज रहल छी चूड़ा तुरा बिस्कुट तिस्कुट गुड़ तूर आ आहाँ जे छै से किछु गरीबके बाँटिकऽ दऽ देबै हँ गरीब सबके बँटबा देबै बाँकि फेर अबैत छी तऽ अहाँ से हम बतियाएब आ आओरो गावँ आओरो आहाँके गावँमे जे कोनो विशेषता जरूरी अइ तऽ आहाँ हमरा कहू अच्छा अच्छा अच्छा एखन अहाँकेँ गावँमे कतेक पानि होएत तैयो चारि चारि पाँच तऽ ठिक छै तऽ अहाँ आहाँ अपन समस्या बताउ हमरा तऽ ओहि समस्याके हम साल्व कऽ रहल छी आखिर जे समान भेजैत छी ओ गरीबमे आहाँ बाँटबै आ किछु बाँटि देबै किछु फोटो भेज देब हमरा सबके हमसब देखि सुनि लेब आगू आगूके आओर जे समस्या अइ से गरीब सबसँ पूछि कऽ आहाँ हमरा मतलब उदाहरण दिअ मीडिया बलामे भेजू जे हम अहाँकेँ किछु गरीब आदमीके सहयोगसँ किछु सपोटरमे अहाँकेँ हम किछु सरकारसँ अनुरोध कऽ कऽ भेज दइ छी ठीक छै ठिक छै हँ हँ ठीक लेकिन अहाँ हमरा जरूर बतियाएब ठीक छै ठीक छै